असांजे मानपारा रोड जे पासे में गणपतिअ जो हिकिड़ो फेस्टीवल कंदा आहिनि जंहिं में ॿार ईंदा आहिनि ॿुढा ईंदा आहिनि परसाद थींदा आहिनि ॿारनि जे लाइ गेम रखंदा आहिनि ॾाढो सुठे नमूने कंदा आहिनि तरह तरह जा माण्हू ईंदा आहिनि मारवाड़ी ईंदा आहिनि सिंधी ईंदा आहिनि गुजराती ईंदा आहिनि महाराष्ट्रनि ईंदा आहिनि गनपति बाबा सभिनी खे दर्शन ॾींदा आहिनि लालबाग का राजा रखंदा आहिनि जंहिं में जाम वॾी मुर्ती हूंदी आहे परियां परियां खां माण्हू दर्शन करण ईंदा आहिनि असांजे उल्हासनगर में बि एम एम गुरु गणपती रखंदा आहिनि जेकी जाम फेमस आहे हिते बि सभु तरह तरह जा माण्हू ईंदा आहिनि रोडनि ते ॾाढी धूम लॻंदी आहे ढोल ताशा वॼंदा आहिनि परसाद रखंदा आहिनि ॿारनि जे लाइ गेम रखंदा आहिनि कीअं जेकी प्रशठा आहे इअं ॾाढी सुठे नमूने मल्हाई वेंदी आहे इअं प्रशठा असांजे उल्हासनगर में थींदी आहे